हॅलो रिट्ज होटेल हां ते पयर हांवें एक ऑर्डर केल्ले पळय उसाचो रोस जाय म्हणून तो तुमी म्हाका सांगिल्ले की तो एकूच दीस बरो उरता म्हणून हय हय तोच पण तो म्हाका कसो जाय म्हाका तो हांगाच्यान मुंबय व्हरपाक जाय सो तो चार दीस तरी कमीत कमी बरो उरपाक जाय थंय थंड ना उरल्यार जाता पण बरो बेळशाना तसो उरपाक जाय ना चार दीस उराना तुमचें कडेन तो थर्मास ना त्या थर्मासान पळय सायडीकल्यान वैक्यूम कसो आस्ता सो भायले टेम्परेचर भितर लागाना थर्मास न्ही रे सादो थर्मास फ्लास्काचो न्ही रे दुसरो रे सायडीकतल्यान तेका गैप कसो आसता पळय भितर टेम्परेचर मिक्स न जावपा खातीर पळय विचार विचार मॅनेजराक विचार ना म्हणटा मॅनेजर बरें मागीर किदें आसा तर तुमचें कडेन कसलो थर्मास आसा दोन दीस उरता तसो आता दोन दिसान हांव कसो पावतलो रे मुंबय ट्रैनूत वचपाक देड दीस काडटा मरे बरें दोन दिसाचो आसा खंय ह्या दोन दिसांनी मागीर तो कसो पैक करता तुमी तर बेश्टोत थर्मास हाडून दितले आनी मागीर थर्मास परत जाय तुमकां तो दिवपाक परत दिवपाचो थर्मास आनी हांव आयलो ना जाल्यार परत दिवपाक तो

आं म्हजो थर्मास घेना खंय तुमी बरें बरें तर तुमीत त्या थर्मासान घालून दिता आनी कितलें दीस उरलो तो दोन दीस शुर मरे दोन दीस उरतलो बरें बरें दोन दीस उरता तसो बरें आयक ऐड्रेस जो दिला पळय त्या ऐड्रेसार येवच्या पयली फोन कर आनी तो सारको पैक करून हाडून दी कळ्ळें बरें बरें बरें